हॅलो रुचिरा रेस्टोरंट न्ही हांव निखिल मोये उलयतां खोर्लेच्यान म्हाका जेवण ऑर्डर करपाक जाय आसलें सो काँटीटी आसा आठ लोकां खातीर जेवण सो म्हजी ऑर्डर अशी आसा स्टाटर्स चिकन लोलिपॉप मागीर बटर चिकन हातूंत मात तिखटसाण सामकी कमी मातशी गोडसाणूच येवंक जाय तातूंत आनी मागीर चिकन मसाला मागीर फ्रायड रायस एक डिश म्हजी आनी चिकन चिली ड्राय पूण हातूंत मात मीट सामके कमी घालपाचे आनी शेवटाक डेजट्सान गुलाब जामून आनी तातूंत मात गोडसाण मातशी कमीत दवरात आनी एक विचारपाचें आशिल्लें म्हणजे की तुमी डिलव्हरी दितात काय म्हाका येवचो पडटलो म्हाका ही ऑर्डर न्हय अरावंड तीन वरांनी जाय बरें